हेल' आदा नोंथाङा उबार सलायो ना माने गाबोन आं एयारपर्टआव थांगौमोन आरो ओमफ्राय टाइमाहाय एगार'थायाव ओमफ्राय गुवाहाटी गोर्लस ह'स्टेल इउनिभारसिटि आर सि सि फाइभआव नोंथाङा फैनो हागोन नामा आं गाबोन फुङाव जे आतसोआवनो मानो होनोब्ला जे थांथारनांगौ एसे गोजानाव फ्लाइटआ जे नेबाय थाया फ्लाइटनि टाइमा